हाँ नमस्ते चंद पारक चंद्र शेखर पारक जाना है मुझे

हाँ तो कुछ कम भाड़ा कम करिए ना थोड़ा लगेगा जो सभी लोग लेते हैं तो थोड़ा कम करिए तो उसके हिसाब से

अरे अरे अपना फैमिली ले कर जाना है हाँ ये एक बेटी है एक वो है

अरे वही ले कर जाना है काम है इसीलिए जाना है थोड़ा घूमने घूमे

ठीक है ठीक है

ठीक है

धड़िए कौन कोई भी ले चलो गाड़ी ब्लोरो हो या कोई भी हो ठीक है ठीक ठीक है कल टाइम से आ जाना टाइम से आ जाना टाइम से